अबा उस्सेै च कताबा च कोई पंजाह् सट्ठ क्हानियां न ओह् उं'दे च दिक्खो कि सिक्खां बड़ी लभगियां ऐसी कि निक्की निक्की गल्लां न उस बिच्च लिक्खे दियां ओह् मिकी बड़ी गै शैल लग्गी ऐ ते हून सारे गी रिकमेंड करगा ओह् पढ़ने आस्तै कि ओह् तुसें गी बड़ा किश सिक्खने गी लभना चाहिदा ते एह् सारें गी पढ़नी चाहिदी कन्नै इक होर कताब चनाक्य नीति बी बड़ी स्हेई कताब ऐ ते हर बंदे गी पढ़ना चाहिदा एह्दे च बड़े किश सिक्खने गी लभदा ऐ जिंदगी दे बारे च असेंगी केह् किश करना चाहिदा केह् किश नेईं करना चाहिदा ते गल्ल रेही फिल्में दी ते फिल्मां अ'ऊं जैदा इन्नियां दिक्खदा नेईं ऐ अबा फिल्म इ'यां मतलब कि मिगी इ'यां चेता बी नेईं हैन कोह्की फिल्म दिक्खी इसले कोई ध्यान च नेईं अवा दा फिल्में दा अ'ऊंं जैदा बड़ा शाकीन है नेईं ऐ ते टी वी च ओह् कपील शर्मा दा शो औंदा ऐ इक उसदा मतलब कि ओह् मोजू बनांदा नीं हसने आह्ला शो ऐ ते तां करियै अ'ऊं उस्सी दिक्खना होन्ना इ'यां कम्म कुम्म करियै बंदा उट्टै दा होऐ तां चलो लाई ओड़ेआ टी वी जेकर ओह् अवा दा होऐ तां दिक्खी लेैन्ने ऐं उस्सी बैइयै अद्धा घैंटा इक घैंटा थोह्ड़ा इ'यां मोजू पांदा ना ओह् उस बिच्च तां गै ओह् दिक्खने आं ओह्दे च मजा औंदा ते अस ओह् दिक्खी लेैंदे ते बाकी इ'यां फिल्म चेता अवा दी टिटैनिक करियै इक मूबी ही ओह् दिक्खी ते उसदी क्हानी मिगी शैल लग्गी थोह्ड़ी इ'यां थोह्ड़ी रामिंटक थोह्ड़ी सैड थोह्ड़ी इस स्हाबै दी फिल्म ऐ ओह् दिक्खी में ते ओह् शैल ही